ہمارے گاؤں میں ایک مندر ہے جو شاندہ بہت خوبصورت مندر ہے جو بہت دور دور سے لوگ وہاں آتے ہیں پوجا پاٹھ دھارمک استھل کے جو مکھ دھارمک استھل کے لوگ ہیں وہ سب آتے ہیں وہاں پوجا پاٹھ اپنے استر سے مناتے ہیں بہت دور دور کے لوگ بہت خوبصورت بھی لگتا ہے دیکھنے میں بہت شاندار ہے لوگ وہاں آتے ہیں جاتے ہیں اس طرح سے لوگ بہت ہی دور دور کے لگ بھگ ایک ایک دو دو تین تین ضلع کے لوگ وہاں آتے ہیں لوگ وہاں مناتے ہیں پھر وہاں جاتے ہیں لوگ اس طرح سے کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ بھی بچپن میں چھوٹے تھے نہ تو دیکھنے گئے تھے بہت شاندار اتنا وہاں بڑے بڑے ادارے کے لوگ آتے ہیں وہاں ودھایک ایم پی ایم ایل اے سب ان کو سپورٹ کرتے سپورٹ کرتے ہیں سمرتھن کرتے ہیں ساتھ میں وہاں پہ لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا کرتا ہے لوگ وہاں جاتے ہیں پھرتے ہیں گھومتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں بہت خوبصورت لگتا ہے بہت دوروں دوروں سے لوگ وہاں آتے ہیں اس وجہ سے تو وہاں کا شاندار خوبصورت ہے مندر بہت اچھا لگتا ہے بابا مت کے سو دھام کہا جاتا ہے اس مندر کو